किर्केट किर्केट तो हमें बहुत पसंद है कि किर्केट है कैसे खेल है ना जिस में खेलने से तो आनंद तो आता है प्लस में हमारे शरीर भी फ्री हो जाते हैं जैसे कि कभी भी हम को प्रॉब्लम नहीं आती है ब्लड में ब्लड हमारा बहुत अच्छा काम करता है खेलने के कारण क्योंकि शरीर में गर्मी आती है वो उससे थोड़ा टाइमपास भी हो जाता है जैसे कि कभी मन नहीं लगा क्रिकेट खेलो और क्रिकेट बहुत अच्छी चीज़ है जैसे कि अभी किर्केट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इंडिया को नंबर वन पर ला दिया था दस के दस मैच जीत गए थे क्रिकेट और क्रिकेट खेलना चाहिए किसी भी इंसान को क्रिकेट खेलना चाहिए जिसको अगर उसमें रुचि है तो क्रिकेट खेलने बनता है क्योंकि क्रिकेट खेलने से इंसान को शरीर में थोड़ा फ्री हो जाता है और क्रिकेट बहुत अच्छा गेम है सब गेम से अच्छा क्रिकेट गेम है लेकिन खेलना चाहिए इंसान को कितने आदमी खेलते हैं मेरे दोस्त यार वो बहुत अच्छे खेलते हैं और हम खेलते हैं हम भी साथ में खेलते हैं और क्रिकेट खेलने हम को बचपन से ही पसंद है क्योंकि भी बचपन से हम क्रिकेट खेलते हैं और वो मेरा हॉबी भी है क्रिकेट क्रिकेट खेलने बहुत पसंद करते हैं और इससे मुझे बहुत अच्छा भी लगता है